दोरोंआरि मोसानाया भारताव जोबोद गोनांथि दङ मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला नोङो गावबागाव हारिमुखौ दिन्थिनो गोसो जागोन अब्ला दोरोंआरि मोसानाया थाथारनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला मोसानायजों लोगोसे हारिमुखौ सिनायथि मोननो हायो जेब्ला नोङो दोरोंआरि मोसागोन अब्ला हमनो हाखागोन बबे मोसानाया बबे हारिनि बबे मोसानाया बबे जायगानि बेनिखायनो दोरोंआरि मोसानाया जोबोर गोनांथि दङ आरो हारिमुखौ दोरोंआरि मोसानाया जौगाहोनोबो हायो दोरोंआरि मोसानायजों लोगोसे गावगावनि हारिमुखौ सिनायथि होनाय जायो बेनिखायनो दोरोंआरि मोसानाया जोबोद गोनांथार जोंनि भारताव आरो दोरोंआरि मोसानो थाखाय मानसिनियाव मोनसे गुन थानांगौ जाय गुननि गेजेरजों गावनि गोसोनि एबा गावनि हारिनि मोसानायखौ दिन्थिनो नांगोन बेनिखायनो मानसिनियाव हारिखौ सानग्रा अनखांनो गोरों मोनसे गुनआ थानांगौ जेब्ला नोङो बर'नि गासैबो गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै मोसागोन अब्ला हमनो हाखागोन बियो सासे बर' फिसा बियो बर'नि हारिमुनि मोसानाय बेफोरखौ नोङो हमनानै लानो हाखागोन बेनिखायनो दोरोंआरि मोसानाया जोबोद गोनांथार दोरोंआरि मोसानायजों लोगोसे गावगावनि हारिखौबो सिनायथि मोननो हायो